नमस्ते मैम बताइए क्या काम है आपका जी कैसा पैंट करवाना है कितने रूम हैं आपके घर में आपको क्या पुट्टी लगवाना है डिस्टेम्पर करवाना है प्राइमर क्या करवाना है क्या क्या पाँच कमरे सब कमरों में एक जैसा कलर रहेगा कि अलग अलग अलग अलग कितने कलर होंगे लगभग कितने कलर करवाना है दस कलर वाई सीमेंट से अभी हुआ है कि नहीं

तो पाँच रूम करवाने है कितने दिन में करवाना है दस पन्द्रह दिन में तो आप कब आओगी दुकान पर जी जी हमारी शॉप पाँच बजे बंद होती है अच्छा तो आप रेट के बारे में जानकारी लेना चाहेंगी या नहीं तो आपका एक कमरे में होगा छे बाय पाँच से छः हज़ार रुपये का जिसमें पुट्टी होगी प्राइमर होगा पैंट होगा और कलर होगा तो स्कूल में कितनी

अच्छी रेट हाँ जब आप आइएगा तो हो जाएगी बात जो तो एक रूम में कितने कलर करवाना चाहेंगे दस कमरे तो आपका साढ़े पाँच के आस पास बैठेगा नहीं मैम इतना ही लगेगा अब इतना ही होगा ओके मैम ठीक आइए ओके बाय नमस्ते मैम